हाँ मैं खेल जगत में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ लेकिन खेल जगत में क्रिकेट में एक महान खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी जो खेल को अपना पेशा मानते हैं उन्होंने अपने देश के लिए कई प्रकार के खेल खेले हैं लेकिन क्रिकेट में उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है उन्होंने हमारे देश को हर प्रकार के खिताब जितायें हैं कोई सा भी कप ऐसा नहीं है जो उन्होंने हमारे देश के लिए नहीं जिताया हो महेंद्र सिंह धोनी एक महान क्रिकेटर हैं और वो हमेशा ऐसे ही खेलता रहें यही कामना है और मैं स्कूल के समय जब स्कूल जाता था उस समय मैं खुद भी क्रिकेट का बहुत शौकीन था लेकिन आज कल कामकाज की वजह से मैं खेल नहीं जाता हूँ और आजकल जिम्मेदारियाँ इतनी हो गई हैं कि जिम्मेदारियों के कारण मैं किसी भी प्रकार का खेल नहीं खेल सकता हूँ मैं बस सुबह उठो काम पर जाओ फिर शाम को आओ खाना खाओ सो जाओ बस यही जिंदगी है खेलने का तो समय ही नहीं बचा है